ہلو ہاں جی سر نمشکار جی لکی ٹریول سے بات کر رہے ہیں آپ اچھا جی سر بات یہ تھی کہ مجھے چار سیٹر گاڑی ٹیکسی بک کرانی تھی

جی یہ دہرادون بس پاس میں ہی جانا ہے

بتاؤ کتنا کرایہ لگے گا سر یہ تو جو ہے بہت بتا رہے آپ کم کرو یار تھوڑا اتنا لمبا سفر تھوڑا ہی نہ ہے دہرادون کا بس نہیں آپ کو چھوڑ کے آنا ہے بس لے کے مت آنا

نہیں اور کم کرو

اچھا سر ایک بات بتاؤ جو چھ سیٹر گاڑی ہے وہ کتنا کرایہ ہے اس کا بڑا ہی فرق ہے اس میں تو اس سے اچھا تو چھ سیٹر ہی رہے گی گاڑی ہاں چھ ہی آدمی ہیں ہم

ٹھیک ہے سر دیکھو سر کچھ ٹھیک کر لو دہرادون جانا ہے جولی گرانڈ تک جانا ہے بس آپ کو چھوڑ کے آ جانا ہے

ٹھیک ہے سر کتے بجے تک آ جاؤ گے ہاں ایک ڈیڑھ گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا تیار ہونے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچ جاؤ آپ بے فکر سے بالکل ٹھیک ہے پتا یہ سرساوا اور پھر دھولا پڑا گاؤں پڑتا ہے جی دھولا اپڑا سرساوا سہارنپور بارہ کلو میٹر پڑتا ہے آپ سے

ادھر کو نکل کے آ جانا فور لین سے بارہ سے بھی کم ہی پڑ جائے گا

ٹھیک ہے سر ایک ڈیڑھ گھنٹے میں آ جاؤ آپ ہم ریڈی ملیں گے بالکل جی ٹھیک اوکے سر